हमे अर देखियौ कि नजदीकीक गाँवमे प्रत्येक बार जाइ छी मतलब प्रत्येक रोज जाइ छी कोइ भी कोइ नहि कोइ काम होइ छै कभी मजूर राशनके कामसँ जाइ छियै कभी इसकुल कॉलेजके कामसँ जाइ छियै कभी मतलब कॉपी कलम पेन बहुत सी कामसँ जाइ छियै हमलोग भी लग काम देखियौ कि मतलब हरेक दिन हरेक उद्देश्यसँ जाइ छी मतलब कि मानि लियौ कि कोइ दिन हो गेल कि हँ कॉपी कलम पेन बहुत चीज छै राशन ताशन कि हरेक चीजके लेल गेल कभी हो गेल तऽ मामाके घर हो गेल कभी हो गया दा नानीके घरके पास ओ तऽ बहुत सी बात चीज होइ छै जे कि मतलब लग पासमे आब गेलाके बाद कभी चलि जाउ तऽ अहाँके लग पासमे गाँव रहल दूरके शहर कोनो गाँव रहल तऽ चलू भाय वहाँसँ भाय टोल भी भरा लू चल भाय वहाँसँ उएह चीज कु किछु सामान ले आउ बहुत सी चीज होइ छै कि मतलब अहाँ एक दूसरेके लिए अहाँ मिलय लिए भी जा सकै छियै अहाँ अपना मामाके जे अहाँ कोइ मतलब रेस्टुरेंटमे खाना खानेके लिए भी जा सकै मतलब बहुत सी आब अहाँ अगर लग पास शहरके लग पास शहर जाइ छियै नजदीकी गाँवमे जाइ छियै तऽ बहुत सी उद्देश्य लए कऽ जाइ कोइ गएल तऽ अपना कोइ मामाके घर गएल कोइ नानीके घर गएल बहुत सी बात जो कि मिलि कऽ अपन मिलि कऽ कोइ गपशप करयके होल तऽ गप कयलक किछु खाना खाए पियैके मोन रहल तऽ खाय पिए गएल मोन रहल हरेक चीजके हरेक कोइ गाँव गएल कोइ शहर गएल मुदा हरेक चीज अपन अपन उद्देश्यके बारेमे लऽ कऽ गएल अपन मिलल अपन काम कयलक आयल दूरके शहर होय चाहे लगके शहर होय लगके गाँवके शहरमे कोइ भी चीज होय तऽ बिना उद्देश्यके कोइ नहि जाइ छै जइसे कि हमलोग जे छै हमरा जे रुटीनमे जे छै हँ सुबह उठि कऽ अपना दूर समस्तीपुर छै जायके वहाँ क्लास कऽ कऽ फेर वापस आइके फिर कभी एहन भेलै गेलियै मोल घूमि लेलियै कभी मतलब मार्केट चलि गेली कभी रेलवे स्टेशन घूमि लेली मतलब मतलब शहर गाँव जायके मतलब ई भेलै कि मतलब अहाँ जाइ छियै तऽ किछु ने किछु उद्देश्यसँ ही जाइ छियै कोइ नहि कोइ काम उद्देश्य बहुत सी बात होइ छै बहुत सी बहुत सी व्यस काम करि कऽ अपन काम कऽ कऽ आयल कोइ गएल अपन आ बहुत सी काम मिलि कऽ जुलि कऽ किसी ककरोसँ मिलयके हइ मिलि कऽ आयल ककरोसँ बात करयके कोइ मीटिंग करयके छै तऽ मीटिंग कऽ कऽ आयल अपन अपन उद्देश्यसँ जाइ छै अपन अपन उद्देश्यसँ काम कऽ कऽ आबै छै समाजमे जे भी लोककेँ अगर शहर छै या गाँवके अथि छै काम होइ छै तऽ बिना उद्देश्यके कोइ नहि जाइ छै कतेककेँ भएल तऽ कोर्ट कचहरीके काम भएल कतेककेँ भएल कि तऽ अपना ऑफिसके कामसँ गेल आयल कतेकके काम भएल कि मतलब कोइ आयल सामान खरीद कऽ आयल कतेक कहलक कि शॉपिंग करयके जायके छै बहुत सी बात होइ छै जे कि शॉपिंग मतलब दूर गाँवसँ जइसे गाँवके बात लए लिअ तऽ एक गाँवसँ दूसरे गाँव आ जाइ छियै बड़ होतै तऽ आब मौसी हिआँ जाइ छियै आ दीदी हिआँ नानी बहुत सी रिलेशंससँ समस्तीपुरसँ आस पास आबै जाइ छियै